ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہے وہاں پر الگ الگ طریقے کے کھیل بھی سکھائے جاتے ہے وہاں پر بہت سارے کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جیسے باسکٹ بال فٹ بال کرکٹ وغیرہ کے مقابلے بھی بہت ہوتے ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر کبڈی کے مقابلے ہوتے ہیں اور وہ اسٹیدیم بھی بہت اچھا ہے بہت بڑا ہے وہاں پہ مقامی یونٹس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں میں بہت ہی مل کر رہنے کی عادت ہے وہ اسٹیڈیم بہت ہی بڑا ہے وہاں پر الگ الگ طریقے کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ہر سال وہاں پر ٹورنامنٹ ہوتا ہے کھیلوں کا کرکٹ کا فٹ بال کا کبڈی کا